जोंहा न'आव ओंख्रि जानायाव बांद्राय मस्ला बाहायनाय जाया मानोना जोंहा बांसिन नरमेलखौनो जानाय जायो दालियावबो ओरैनो पासपुरन ल' बाहायनाय जायो मानोना आरो आलु जह'ल संब्लाबो जों बिदि मस्लाफोरखौ बाहायनाय जाया नाफोरावबो जों बांद्राय मस्ला बेदि मस्ला बाहायनाय जाया मानोना जों बोरमा बेदर जाबाल' गरम मस्ला जिं फोरखौ बाहायनाय जायो दाउ फोर जायोब्लाबो जों गरम मस्ला बाहायनाय जाया जों नरमेलआवनो संनानै जायो मानोना जोंहा गोबां मस्ला जानाय जाया जेरै जों बांसिन ओंख्रिखौनो नरमेल जानाय जायो बिनिखायनो जों मस्लाखो बांद्राय बाहायनाय जाया जेरै दाउआव एसे मालाबा लकेल दाउफोराव बाहायनाय जायो बोरमाफोरब्ला इसे गरम मस्लाफोरखौ बाहायनाय जायो बिनिखायनो जों मस्लाखोनो बांसिन बाहायनाय जाया